देखिए मछली के तेल से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जैसे किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है उसके मालिश से सही हो जाता है मछली के तेल से मछली के तेल से रतौंधी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और जैसे किसी बच्चे को मानसिक तनाव है या मानसिक बीमारियाँ हैं तो उनके लिए भी मछली का तेल इस्तेमाल किया जाता है उनके पूरे शरीर में मालिश की जाती है और वह गाँठो में मालिश की जाती है हाथ पैर में लगाने से उससे वो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और उनकी सेहत पे भी फ़र्क पड़ जाता है और ये कमर दर्द है वायु वगैरह है इसमें मछली का तेल बहुत लाभदायक है मछली के तेल से ना बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं आयुर्वेदिक दवा भी बनती है मछली के तेल से और ये घुटनों के दर्द में तो बहुत काम देता है ये मछली का तेल और ये कमर दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है मछली का तेल बहुत लाभकारी है मछली के तेल से और भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कमज़ोर बहुत हैं उनके मालिश में इस्तेमाल किया जाता है मछली का तेल और कानों की दवाइयों में इस्तेमाल होता है मछली का तेल बहुत सारी दवाइयाँ मछली के तेल से ही बनाई जाती हैं और मछली के तेल से ये आँखों की दवाइयाँ बनती हैं जैसे आँख में दर्द है या वो है खुजली होती है रोशनी में बहुत काम देता है मछली का तेल बड़ा लाभकारी है और वो उसे इस्तेमाल करने से बहुत आराम मिलता है गाँठों में लगाने से एक ना मछली का तेल बहुत फ़ायदेमंद है उससे वो जो वायु का रोग है इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है मछली के तेल से घुटनों का दर्द भी बहुत आराम देता है घुटनों में जो दर्द होते हैं गाँठो में दर्द होती हैं जैसे चलने फ़िरने में दिक्कत होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है बहुत लाभ दायक है बहुत लाभ देता है मछली के तेल से हमें बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं हम करते हैं और बहुत लाभ देता है मछली का तेल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है